ہندوستانی آرٹ کی تاریخ بہت پرانی متنوع اور شاندار ہیں لیکن بد قسمتی سے کچھ روایتی اسلوب وقت کے ساتھ ناپید ہوتے جا رہے ہیں ان کو محفوظ کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہماری ثقافتی وراثت باقی رہ سکے ناپید ہوتے ہوئے ہندوستانی آرٹ کے چند اسلوب مدھوبنی آرٹ بہار قدرت دیوی دیوتاؤں اور تہواروں کو دکھانے والا یہ فن اب صرف چند دیہاتی خواتین تک محدود ہو گیا ہے والی پینٹنگ مہاراشٹر قبائلی طرز کی یہ مصرو مصوری مصوری جو سفید رنگ سے مٹی کی دیوار پر کی جاتی ہے اب جدید گھروں اور شہروں میں کم دیکھی جاتی ہے پڑچر اڑیسہ اور مغربی بنگال یہ تصویریں ہندو دیوی دیوتاؤں پر مبنی ہوتی ہے اب بہت کم کاریگر اس فن کو سیکھ رہے ہیں قلم کاری آندھرا پردیش ہاتھ سے کپڑے پر بنائی جانے والی یہ روایتی پینٹنگ اب مشینی پرنٹس کی وجہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے ان فنوں کو محفوظ کرنے کے طریقے سرکاری سرپرستی حکومت کو مالی امداد تربیتی مراکز اور نمائش منعقد کرنی چاہیے اسکولوں میں شامل کرنا ان فنون کو نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ بچے ان سے واقف ہوں ڈیجیٹل پلیٹفارمس پر فروغ یوٹوب اسٹاگرام وغیرہ پر ان کے ویڈیوز اور تربیتی کورسیز بنائے جائیں